साईं जय झूलेलाल अ ॾह तारीख़ जो मुंहिंजे घर में मुंहिंजे भाउ जे जणियन जो फंक्शन आहे त मूंखे तव्हांजी दुकानु तां कुझु मिठायूं घुराइणियूं आहिनि जंहिंजे करे मूंखे तव्हां पंहिंजी मिठाइन जो ठीकु रेट लॻायो मूंखे ॾह किलो रसगुल्ला अ वीह किल्लो जलेबी ऐं पंजवीह किलो बर्फी खपे ऐं कुझु पैकिंग वारा अ दॿा बि खपनि जेके मूंखे पंहिंजे माइटन खे ॾियणा आहिनि त महिरबानी करे उन्हनि जो अ रेट घटि ठीकु लॻाइजो ताकि मां तव्हांजी दुकान तां अ सॼो समान ढंग सां वठी सघां ऐं महिरबानी करे थोरो डिस्काउट जो इ ख़याल रखिजो ताकि मूंखे समान वठण में असानी थिए ऐं मुंहिंजे अ प मूंखे ॾह तारीख़ जो सुॿूह जो इहो सॼो सामान पंहिंजे घर में खपे ताकि मां फंक्शन में सभिनि महिमाननि खे चङी तरह अटेंड करे सघां